ہم لوگ ٹرین سے اجمیر کا سفر ہم لوگوں نے اجمیر کا سفر طے کیا تھا دو دن کا سفر تھا کھڑکی میں بیٹھ کر میں نے اور میرے بہنوں نے بہت اچھا ویو دیکھا اور ہرا بھرا ہوا بہت تازی آ رہی تھی ایک دم نیچرل ہوا تھی اور ہم لوگ اجمیر وہاں پر ٹرین سے دلی گئے راجستھان گئے آگرہ گئے اور وہاں پر ہم لوگ نے ٹرین میں سموسے چائے گرم گرم کھائے اور ہم لوگ ساری فیملی کے ساتھ گئے تھے اور ہم لوگ فروٹس بھی کھاتے تھے بہت اچھا تھا سہولت کے لیے وہاں پر باتھ رومس بھی تھے اور ہم ہمیں بہت مزہ آیا بیٹھ کر ٹرین میں اور پوری فیملی گئے تھے ہمارے رلیٹوس بھی تھے بہت مزہ آیا آمنے سامنے تھے اور